आजकल की युवा छात्रों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बहुत ही महत्व है आजकल युवक बहुत से लोग विज्ञान प्रौद्योगिकी चूज़ नहीं कर पाते हैं वो ज़्यादातर कॉमर्स चूज़ करते हैं उनके लिए ये आसान लगता है बट आजकल विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बहुत मजेदार तरीके से पढ़ाया जा रहा है क्योंकि प्रैक्टिकल है क्योंकि ज़्यादातर लोग किताबी भाषा पढ़ते हैं वो चित्र द्वारा नहीं समझ पा चित्र द्वारा समझते हैं बट किताबी द्वारा नहीं समझ पाते हैं इस वजह से इसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी को समझाया जा रहा है आजकल हर क्षेत्र में हर जगह प्रौद्योगिकी का कब होती उपयोग हो रहा है इस क्षेत्र का विज्ञान का और आजकल के छात्र ज़्यादातर प्रौद्योगिकी में ज़्यादातर भाग ले रहे हैं और आजकल की दुनिया में प्रौद्योगिकी का हर जगह दिख जाएगी आपको जैसे कि बिजनेस हुआ हर जगह आपको मोबाइल से ले के बिजनेस तक का हर जगह आपको प्रौद्योगिकी का यूज़ दिख जाएगा अगर जहाँ भी आप जाओगे वहाँ प्रौद्योगिकी का बहुत इस्तेमाल हो रहा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अपने जीवन में